मेरे अनुसार एक नृत्य प्रदर्शन वास्तव में प्रभावशाली और यादगार बनता है तो जिसमें अपन कोई भी नृत्य पेश करते हैं कोई प्रोग्राम में कोई औकेजन पर तो हमें उसको एक तरीके से पेश करना चाहिए जिसमें हमारे चेहरे के हाव भाव हमारे हाथों के जो भी हैं लय ताल उसके हिसाब से हमें वो नृत्य करना चाहिए और हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और कुछ सांस्कृतिक नृत्य हम ज़्यादा करें तो वो लोगों को पसंद भी आते हैं